आंनि आं फरायनानै मोजां मोननाय बिजाबनि मुङानो जाबाय जों बर'नि सल'मा गिबिसिन बर'नि सल'मा जुजाइनि अर आं बे सल'मा बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनो आं बे सल'मा बिजाबखौ जोबोद मोजां मोनो जाय सल'मा बिजाबा बर'नि गिबिसिन बर'नि गिबिसिन सल'मा बिजाब आरो बिखौ लिरदोंमोन बर'नि मुंदांखा सल'मा लिरगिरि चित्तरन्जन मुसाहारि बिथाङा बि बिजाबानो बर'नि गिबिसिन सल'मा बिजाब जाय सल'मा बिजाबखौ फरायनानै जों बयबो गोजोननाय मोनो आरो बिनि गेजेराव बे सल'मा बिजाबनि गेजेराव माखासे बर' समाजनि माखासे बर' समाजनि मोजां गाज्रि माखासे नेम खान्थि आसार आखु लिरनाय दङ आरो ओम बे सल'मा बिजाबनि गेजेरजों बिखौनो फोरमायदोंदि बर'नि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव सोलिनाय माखासे माखासे बर'नि माखासे मा बर'नि माखासे ओम बर'नि माखासे समाजाव सोलिनाय आसार खान्थि नेम खान्थि बेफोरखौ फोरमायदों गांसे बर'नि गांसे समाजारि बिजाब जुजाइनि अर सल'माया बर'नि समाजारि गांसे बिजाब जाय सल'माया जाय सल'माखौ फरायनानै जोङो मो जोबोद मोजां मोनो आरो माखासे बेयाव माखासे माबा दङ बेहाय दुखु दुखुनि दुखुबो दङ आरो सुखुबो दङ मा माने बे सल' बे सल' बे सल'वाव उम बे सल'वाव माखासे सानै सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनाय गे मोजां मोनलायनाय मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै लिरदों आरो बिजो लोगोसेनो माखासे बर'नि समाजारि स' समाजारि जाथाइफोरखौ बे सल'मानि गेजेरजों बेरखांहोदों आं बे बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनो बेनो आंनि साबसिन आंनि मोजां मोननाय सल'मा बिजाब